आं सावगारि थाफानाय बिजाबफोरखौ फरायनो मोजां मोनो मानोना गांसे लेखा बिलाइआव बबेबा मोनसे सावगारिजों बुजायनाय थायोब्ला बै लेखानि रावफोरखौ फरायनो गोरलैसिन मोनो आरो बुजिनोबो गोरलैसिन मोनो सावगारिनि हेफाजाबै आं बिजाबफोरखौ फरायनो मोजां मोनो सावगारि नायै नायै आंनि गोसोआबो गोजोन मोनो सावगारिजों लोगोसे लेखाखौ फरायोब्ला एबा सावगारि नायनानै लेखानि रावफोरखौ फरायोब्ला गोसोआव थाबैनो लाखिसिननो हायो आरो बुजिनोबो गोरलै मोनो बेनिखायनो आं सावगारि थाफानाय बिजाबफोरखौ फरायनो मोजां मोनो सावगारिनि जोहै आं बिजाबफोरखौ जोबोद मोजां मोनो फरायनो थाखाय गांसे लेखा बिलाइआव बायदिसिना सावगारि थाफायोब्ला बै सावगारिफोरखौ नायनानै गोसोआव रंजानाय मोनो आरो गोजोननाय मोनो फरायनो थाखाय फरायनायाव सावगारिजों लोगोसे बै बिजाबफोराव थाफायोब्ला आंनि गोसोआबो थुलुंगाखाङो आरो सावगारि थाफानाय बिजाबफोरखौ आं जोबोरैनो फरायनो मोजां मोनो सावगारिया आंनि गोसोखौ बोनानै लेखानि लिरनाय रावफोरखौ गोरलैयैनो गोसोआव लाखिहोसिननो हायो आरो आं थाबनो गोसोआव लेखानि बुंनाय रावफोरखौ एबा लिरलांनाय रावफोरखौ गोसोआव लाखिजोबनो हायो बेनिखायनो आं सावगारि थानाय बिजाबफोरखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो गोसोआवबो रंजानाय मोनो सावगारिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनो बिजाबफोरखौ फरायनो सावगारि थाबानो बिजाबफोरा आंनि गोसोखौ जोबोद रंजाहोयो फरायनो थाखाय थुलुंगाखां होयो बेखायनो आं सावगारि नायै नायै बिजाबफोरखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो अडिय' बिजाबफोरखौ आं खोनासंफेराखै